दरभङ्गा जिलाके अधिकतर क्षेत्र गाम छै जेकि गाममे बाहरसँ ज्यादा गामके खाना पसन्द करैए जेनाकि भात दालि सब्जी एखन ताहिमे पूस अइ पूसमे साग ज्यादा उपजैए तऽ सागसब जेना ज्यादा खाना पसन्द करै छथि सब आओर दरभङ्गा जिलामे पकमान पकवान बेसी खाएल जाइत अछि जेनाकि टि टिकरी भेल पिरिकिआ भेल दालिके पूड़ी भेल आओर सब बहुत चीज सब खेनाइ पसन्द करैए एखन पूसमे चावल उपजाएल जाइ छै जाहि चावलसँ एखन बगिआसब बनैए बगिआसब खाएल जाइए